हैलो हम नागौर से बोल रहे हैं कौन सी गाड़ी कौन सी चाहिए सिक्स सीटर में बहुत सी अवेलेबल हैं ब्लैक चाहिए मिल जाएगी आपको यह आपके पड़ेगी तकरीबन बीस लाख तक हाँ हाँ फीचर्स तो देखो आप आकर देख लो और आपको डाउन पेमेंट पाँच लाख देने होंगे और बाकी आपका किश्त वगैरह हो जाएगी फ़ाइनैन्स वगैरह हाँ वह हमको पता नहीं है वह अभी अभी और हैं उनको पूछ कर फिर आपको बता देंगे आप आ जाओ हम आपको बैठकर फिर बात कर लेंगे हाँ फोर बाई टू ही मिलेगी फ़ोर बाई फोर नहीं है फ़ोर बाई फ़ोर में एस वह स्कॉर्पियो एन है एस एस लें हाँ क्वालिटी एकदम बढ़िया है ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगी पूरी जेट ब्लैक मिल जाएगी आपको वह तो आपको भी पता है आपको भी पता है कि हमारे शोरूम से लोगे तो महिन्द्रा शोरूम से तो आपको नई मिलेगी पुरानी थोड़ी मिलेगी और जो आप कहोगे वही कर देंगे हम हाँ बिल्कुल सब आपके करवा कर आपको ओके गाड़ी करके ए वन गाड़ी करके आपको दे देंगे गाड़ी सर्विस सर चार सर्विस फ्री मिलेंगी आपको हाँ और कुछ हैलो हमारा है नागौर में कुचामन रोड पर हाँ आप कब आ रहे हो तो आप डाउन पेमेंट लेकर आना पाँच लाख रुपये हाँ तो ठीक डॉक्यूमेंट वगैरह आपके डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह ऐसे ओके ओके कर लेना ना आपको मिल जाएगी